हलो

मूंखे बेंक अकाउंट खोलाइणो आहे मूंखे सेविंग्स अकाउंट खोलाइणो आहे पान कार्ड त मूं वटि आहे कान्ह पान कार्ड कढण में घणो टाइम लॻंदो ऐं तव्हां खे ऑरिजिनल ॾियणो पयदंव या जेरो जेरोक्स

अच्छा पोइ सेविंग्स अकाउंट ई खोलाइणो आहे मूं वटि पान कार्ड त कान्हे बाक़ी सभु डॉक्यूमेंट्स आहिनि न न उणिवीह साल आहे

अच्छा ईअं ठीकु आहे त पोइ मां पान कार्ड ठाहिराइणु पोइ ठाहिराए करे पोइ खोलाए छॾंदमि ठीकु आहे त पोइ मां मुंहिंजे पप्पा खे मतलबु नॉमिनेट एस नॉमिन खणी ईंदमि जय झूलेलाल